मिगी पक्षी बड़े पसंद न में पंछियें दी मदद करना बड़ा पसंद ऐ जियां कि गर्मियें दे मौसम औंदे पंछियें गी पानी दी बड़ी जरूरत होंदी सानूं केह् करना चाहिदा अस अपने कोठे उच्ची जेही जेह्ड़ी उच्ची जगह् होंदी ओह्दे पर सानूं मतलब कि जेह्ड़े पानी दे मग्ग भरियै रक्खी ओड़ने चाहिदे उत्थै जित्थै पानी भरियै जियां डूंगा होइया उ'दे च पानी पाएआ ओह् भरियै रक्खी दित्ता कि पंछी एह् पीयै इस्सी और इक डूंगे च जां कनक दे दाने जां चौलें दे दाने पाई लैने ते जां केह् करना अपने कोठे दे जेह्ड़े डंगे होंदे निं जेह्दे कन्नै अस स्पोर्ट लैन्ने होन्ने केह् करना मतलब सारी जगह् चौल खलारी औड़ने जां कनक कुछ बी दाना खलारी औड़ने कि ओह् खाई सकै चुनी चुनी होर उं'दे ताईं पानी बी रक्खना चाहिदा पानी केह् करना उ कोई ऐसी जगह् पर रक्खना जित्थु ओह् पीए जा सकै ते जिल्लै ओह् पानी पीयै सानूं मतलब मतलब जि'न्ना होवै उ'न्ने बारी चैक्क करना कि पीता जां पी लेआ सानूं ओह् पानी उत्थै भरियै परतियै रक्खी ओड़ना चाहिदा जियां कि कोई पंछी गी लग्गी गेदी होए खल्लै पेई गेदा एह्दा होऐ सानूं उस्सी अनदेखा नेईं करना चाहिदा उस्सी चुकियै अपने घर लेआनियै दिक्खना उ'दै कुत्थै लगी दी अगर सानूं समझ आई गेआ कि इदै इत्थै लगी दी सानूं साढ़े कोला ठीक होई जंदी ते सानूं आपूं ठीक करनी अगर साढ़े कोला ठीक नेईं होंदी सानूं कोई डाक्टर पंछियें दा जेह्ड़ा डाक्टर होंदा उ'दे कोल लेइयै जाना चाहिदा होर उस डाक्टर कोल जेइयै लेइयै जे जाना होऐ पूरी देखभाल करनी अपने घर लेइयै जाना जे तुस अपने घर लेग्गे ते उस्सी मतलब खाने पीने दा ओह्दा ध्यान पूरा रक्खना जियां कोई दाना देना उस्सी पानी पीने गी देना सब्भ कुछ उस्सी देना होर ओह्दी पूरी मदद करनी चाहिदी पंछी होंदा जेह्ड़ा उस्सी सानूं कदें अनदेखा निं करना चाहिदा क्योंकि पंछियें गी अनदेखा नेईं करना चाहिदा उं'दी मदद करने आह्ले अस इंसान गै ऐं ओह् बचैरे अपनी मदद आपूं करी निं सकने जिल्लै उं'दे लग्गी गेदी होग उ'नें अपनी मदद कि'यां करनी हून ओह् आपूं डाक्टर कोल जाग क्योंकि ओह् इंसानें कोला डरदे जियां कि अस कोई पंछी होंदा उस्सी कुछ दाना पान जन्ने होन्ने जेल्लै थोह्ड़ा ओह्दे लाग्गे जंदे ओह् उड्डी जंदा पर जेल्लै पंछी जे कुतै गली च पेदा होवै लग्गी दी होवै ओल्लै उस्सी चुकियै डाक्टर कोल लेना उस्सी अपने घा जे चैक्क बगैरा सब्भ कुछ होई गेआ टाइम टू टाइम जियां अपना पूरा अपने आप गी दस्सन जन्ने होन्ने इ'यां उस्सी पंछी गी दस्सन जाना जिस दिन दस्सी आग्गे ते उस्सी अपने घर लेई आह्नना उस्सी मतलब जियां उस्सी सलाने दी ओह्दी जगह् बनानी उस्सी दाना पानी सब्भ कुछ देना जेल्लै ओह् ठीक होई जाग उस्सी डोआई देना एह् निं कि पंछी दे लग्गी गेदी होए ते हून सानूं दो चार दिन रक्खियै ते एह्दा एह् मतलब कि उस्सी अपने घर रक्खी लैना इ'यां नेईं करना चाहिदा उ'नें गी बी अजादी थ्होई दी होंदी उ'नें गी अपनी अजादी जीन देनी चाहिदी सानूं पंछियें जियां कि तोता केईं लोकें केह् कीते दा होंदा तोता अपने घर रक्खे दा होंदा बड़े लोक इ'यां फुर्ती मारदे अपने कोला भला असें तोता घर रक्खे दा ते उस्सी अस सब्भ किश देआ ने ते केईं लोक होंदे फोटो खिच्चन औंदे होङन सानूं इ'यां नेई करना चाहिदा सानूं उ'नें गी उड्डन देना चाहिदा ओह् जिल्लै उड्डदे कि'न्ने सेही लगदे आसमाना दे उप्पर इ'यां कि'न्ना सेही लगदा हैन्नी ते सानूं पैंछियें दी मदद करनी चाहिदी गर्मियें च उ'नें गी बचैरें गी बड़ी मुश्कल होंदी पानी केह् होंदा जेह्ड़े तलाब होंदे गर्मी च धुप्पा दी बजह् कन्नै सुक्की गेदा होंदा ओह् पानी तुप्पने दी बड़ी कोशश करदे ते अस केह् करने जेल्लै ओह् पानी पीन औंदे जां कुछ बी करन साढ़े घर औंदा हा बड़ी आदत पेई साढ़ियां मम्मियां केह् करदियां डोआई ओड़दियां एह् निं दिक्खन गै भला पानी पीया दा उस्सी रौह्न दि'न्नी अस केह् करने डोआई ओड़ने उ'नें गी ते उ'नें गी नेईं डोआना चाहिदा जेल्लै ओह् पानी पीया दे होंदे पानी पीन देना चाहिदा जेल्लै उ'नें गी दाना खाने गी देना चाहिदा कनक होई गेई चौल होन उ'नें गी देना चाहिदा उं'दे तक्कर पजाना चाहिदा ओह् खावै ठीक ऐ जि'न्नी होई सकै उं'दी मदद करनी चाहिदी क्योंकि गर्मियें दे दिनें च ओह् बचैरे धुप्पा बार बार आसमान च जंदे न क्योंकि धुप्प लगदी हून दिक्खो हां आहें बी गली च बाह्र निकलदे सानूं किन्नी धुप्प लगदी जियां इ'यां उ'नें गी बी लगदी उं'दी जि'न्नी होवै उ'न्नी मदद करनी चाहिदी धुप्पा अजकल्ल धुप्प पानी सब्भ सुक्की जंदा नैह्रें मूह्रें च पानी होंदा निं ते जिन्ना होई सकै अपने कोट्ठे पर जि'न्ना होई सकै उ'न्नी जगह् उं'दे ताईं बनानी कि ओह् पानी बी पीयै जित्थै ओह् पानी पीन औग उत्थु'आं उ'नें अपना दाना बी चुक्कियै लेई जाना अपने कन्नै होर जिल्लै अह् जिल्लै उं'दे ताईं चीजां रक्खी दियां होन उं'दे कोल बार बार नेईं जाना सवेरै उठियै केह् करना सारें कोला पैह्लें पंछी उट्ठी गेदे होंदे ऐ जियां अस सवेरै उट्ठने होन्ने सानूं बी इ'यां भुक्ख लगदी इ'यां उ'नेंई बी भुक्ख लगदी सानूं सवेरै उट्ठियै उं'दे ताईं दाना पानी सब्भ कुछ रक्खना होर उ'नें गी दाना पानी इक इक करियै देना पानी बगैरा सब्भ कुछ देना उ'नें गी जेह्दी बजह् कन्नै ओह् उ'नेंगी स्हारा होई जंदा ते अजकल्ल पंछियें गी जिन्नी होई सकै उ'न्नी उं'दी मदद करनी जियां कि लग्गी गेदी होग उं'दा पूरा मैडिकल बी कराना एह् निं सोचना भला पैसे लग्गने ओह् ना जि'न्नी होई सकै उ'न्नी उं'दी मदद करनी चाहिदी पंछियें दी अस जि'न्नी मदद करगे उ'न्ना स्हेई होंदा कन्नै उं'दे जेह् लग्गी दी ओह् पूरी ट्रीटमैंट करना देक्खभाल करनी सब्भ कुछ उं'दा दाना पानी जि'न्ना होवै उं'दा रक्खना जेल्लै ओह् ठीक होई आ उस्सी खुशी खुशी उस्सी अपने घर दां विदा करी ओड़ना चाहिदा ओह्दे जिल्लै पंछी बगैरा लुब्भी जाग उस्सी जेल्लै कुतै बमार होग उस्सी जि'न्ना होई सकै उ'न्ना ओह्दी मदद करनी चाहिदी पानी बगैरा सब्भ कुछ देना चाहिदा सानूं पंछियें दी मदद करनी चाहिदी सानूं सब्भ कुछ करना चाहिदा पंछियें ताईं अजकल्ल पंछियें गी बड़ी मुश्कला कन्नै लुब्भदे ऐं पर केईं केईं लोक केह् करदे पंछी जियां बमार होई गेदा होग ते उस्सी उत्थै रक्खी ओड़दे ते चली जंदे इ'यां नेईं करना चाहिदा हून अहां इ'यां करगे सानूं अपने आप कन्नै इ'यां सोच औनी चाहिदी कि नेईं यार जियां इंसानें दी मदद करनी इ'यां पंछियें दी मदद करनी चाहिदी साढ़े ताईं बड़ा साढ़े आहें अगर कुसै दी मदद करगे ते भगवान बी खुश होंदा कि इ'न्ने मेरे बनाए हुए इक इंसान ने इक दूए इंसान दी मदद कीती ऐ ते सानूं पंछियें दी मदद बी करनी चाहिदी सारें दी मदद करनी चाहिदी ओह्दे कन्नै केह् होंदा अगर अस कुसै सामने चार लोक खड़ोते दे होग अगर इक जना मदद करग चार लोकें दे दमाकां च इ'न्नी सोच आई जानी कि इ'न्ने ओह्दी मदद कीती ते सानूं बी पंछियें दी मदद करनी चाहिदी जि'न्नी होवै लोकें गी समझाना चाहिदा कि पंछी बी पंछियें जे पंछियें गी बी दर्द होंदा जियां सानूं दर्द होंदा इ'यां उ'नें गी बी दर्द होंदा ते उ'नें गी अनदेखा नेईं करना चाहिदा जित्थै लब्भै पंछी जियां कोई पंछी गी लग्गी गेदी उस्सी चुक्कियै घार लेआन्नो देक्खभाल करो ओह्दा पूरा ट्रीटमैंट करो मैडिकल दी दकाना पर ते दवाइयें दी जित्थूं दवाइयां बगैरा थ्होंदियां इं'दी पंछियें दी अजकल्ल पंछियें दे डाक्टर बक्खरे होंदे उं'दे कोल जाओ उत्थै जाइयै उं'दा लाज करना चाहिदा सानूं इ'नें गी सब्भ कुछ करना चाहिदा और अपने कोट्ठे पर इं'दे ताईं पानी बगैरा सब्भ कुछ बी भरी भुरिये सब्भ कुछ रक्खना चाहिदा